आटसा हेल' आइ हटेल ना आटसा आङो स्विगियाव नोंसिनि हटेलनिफ्राय पर्क कारि अरदार खालामदोंमोन ओमफाय गो गोबावसै दाबो सफैयाखै आमफ्राय बेसे गोबाव लाबावगोनथाय माला सफैगोनथाय आटसा दुइ मिनिटबावना दे दे थेंक इउ